जय झूलेलाल महाराष्ट्र में ईअं त जाम विश्वविद्यालय ऐं कॉलेज आहिनि पर उन्हनि मां हिकिड़ो असांजो पुणे में अ सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय आहे बाबा साहिब अंबेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आहे तीअं बॉम्बे में एच आर कॉलेज आहे स्वामी विवेकानंद अ विश्वविद्यालय चेंबूर में आहे तीअं आई आई टी पुणे जो आहे एंड अ महाराष्ट्र में ॿिया बि चङा कॉलेज आहिनि हिकिड़ो त चंदीबाई हिम्मतमल कॉलेज आहे इन्हनि कॉलेजनि में ॿार पंहिजी वञी एडमिशन वठनि था ऐं वठी करे जंहिंखे जेको कोर्स करणो आहे उहो करे पंहिंजे सपननि खे पूरो कनि था त इनजे करे अॼु जे ज़माने में इन्हनि कॉलेजनि जे थ्रू ॿार पंहिंजे पैरनि ते बीहनि था ऐं पंहिंजे लाइफ़ खे सुठे नमूने पढ़ाई ऐं शिक्षा जे इनमें ज्ञान प्राप्त कनि था त इहे जेके कॉलेज आहिनि इहे हिकु नीव आहे ॿारनि जे ज़िंदगीअ जी जय झूलेलाल